आं माने जेरावखि थाङा बेरायनो जेरावखि बेरायनो थाङा बा सपिं बा मबा जायगायाव बेरायनो थांबाबो गावनि हासबेन्डदो थांनो बेराद मोजां बहुद मोजां मोनो मानो होनबा आंहा हासबेन्ड गैयाबा जेरावखि जाया मानो साहस मोना मोना मोनो एंखायनो आङो जेरावखि थाङा आं हासबेन्डदो थाङो आरो खाथि खालायावबोथ' आङो हासबेन्डदों थांखायो बाजार खामनो थांबाबो सपिं खामनो थाबाबो हासबेन्डदो थाङो आरो जेरावथि जाया गोजान जायगायावबा जारने बा बेरायनो थांबाबो आङो हासबेन्डदोंनो थाङो मानो होनबा आंहा हासबेन्डदो थांबा साहस माबा मोनो आंहा नङाबा गिनाय गिनाय मोनो जेबो खामानि जेबो माबा बाय माबा माबि बानाय बा माबा रायलायनाय माबाफ्राव हासबेन्ड थाबा आङो साहस मोनो थारमानि ओंखानो जेरावखि जाया आर माब्लाबा बाइसान्स जुदि आङो हासबेन्डआ थांनो मोना बेयाव आङो गावनि फिसालाजों थाङो फिसाला जों थाबाबो आं मोजां मोनो जोंहाखो सोरा बे हासबेन्ड नङाबा फिसाला थांबोला था फिसालाजों बेरायनो मोजां मोना आं जेरावखि थाङा बाजार था सपिं थांबाबो जेरावखि जाया बेरायनो थांबाबो जायगा नायनो गिदिंनो बा आलासि जानो फायदो जेरावखि जाया थांबाबो आङा हासबेन्ड नङाबा फिसाला बिसोर सानैदों आं बेरायनो मोजां मोनो आरो